हलो नमस्कार नमस्कार हाँ जी हाँ जी

तो आ जाइए आप क्लीनिक मार्केट में क्लीनिक है तो आ जाइए आप चेक करवा लीजिए है ना वो होलीडे तो जैसे की मंगलवार के दिन रहता है मंगलवार के दिन छुट्टी रहती है रखते हम हाँ तो आप आ जाइए तो पहले कहीं दिखाया क्या आपने अच्छा

टाइम वही सबेरे आठ ब आठ से बारह तक और फिर पाँच से आठ तक शाम के समय तो हाँ कि आप आ जाइए वेसे अभी भी आपको कब से दिक्कत हो रही है ये एक दो महीने से तो आप आइए तो

फीस ये है कि अब तो जिस प्रकार से अपन चेक करते हैं पहले तो टेस्ट वेस्ट लगाते हैं अपन आप आइए तो देखाइए तो अपन थोड़ा सा आँखों को टेस्ट करते हैं हाँ तो अगर गोली दवाई से थोड़ा सा आराम मिलता है तो ठीक है और नहीं तो फिर अपन उसको चेक करते हैं जैसे नंबर से काम हो रहा है तो फिर अपन चस्मे वस्मे का देखते हैं हाँ हाँ बस उससे हो जाता है तो आपका कम खर्चा आएगा वैसे समथिंग कम से कम पाँच एक हजार रुपए का आपका खर्चा तो हो ही जाएगा वेसे हें जे टेस्ट हाँ ये टेस्ट वो टेस्ट करवाएँगे तो तो आप आ जाइए आप दिखा दीजिए हाँ जी जी जी ओके